असां सिंधी पहिरियों त कोई घुमण जो प्रोग्राम ठाहींदा आहियूं त वॾा चवंदा आहिनि भई हरिद्वार पहिरियों घुमी अचो हरिद्वार घुमण में जाम मज़ो ईंदो आहे हुन जे आसे पासे में जे दहरादून आहे मसूरी आहे ऋषिकेश आहे माण्हू त हरिद्वार वेंदो आहे पोइ हुतां अमृतसर घुमणु वेंदो आहे कोई दिल्ली वेंदो आहे कोई पटनीटॉप वेंदो आहे पोइ असांखे घुमणु खपे जेको माण्हू ट्रेवलिंग कंदो आहे उन खे हर राज्य जी जानकारी मिली वेंदी आहे भई सॼो गुजरात में घुमणु आहियो त गुजरात में कहिड़ो कल्चर आहे कश्मीर वञे हुते माण्हू कीअं रहनि था कोई साउथ वेंदो आहे हुतां जी रहणी कहणी ॾिसंदो आहे हुन खे त आइडिया ईंदी आहे ऐं शिरडी बि घुमण जो शहरु आहे शिरडी आहे नासिक आहे बम्बई में बि जाम जॻहायूं घुमाणु जहिड़ियूं बम्बई में माथेरन आ्हे कर्जत आहे ऐं सुठी जॻहायुनि ते घुमणु खपे अऊं हुतां जो जेको रहणी कहणी आहे उन जे असांखे जानकारियूं जाम ज़रूरी आहे